हेलो आप उला से बात कर रहे हैं भैया मुझे गाड़ी चाहिए हम लोग एक शादी में जा रहें हम को कल जाना है शादी में आप गाड़ी बूक कर लोगे आप यह बताइए कि मैं प्रोमो कोड से आप को भुगतान करूँगी तो भाईया मुझे कोई आप छूट देंगे मैं हमेशा से ही आप के यहाँ से गाड़ी बुक कराती हूँ तो आप को छूट देना चाहिए हमें आप के यहाँ से हम फिर भी गाड़ी बुक कराएंगे जब हम फिर भी कहीं जाएंगे तो अगर आप छूट नहीं देंगे तो हमारा नियमन नियमित रूप से आप के यहाँ से गाड़ी बुक नहीं कराएंगे और हमेशा आप के ही नियमित रूप से ग्राहक रहेंगे यह आप सोच लेना धन्यवाद